असांजे ठाणे ज़िले में अलॻि अलॻि ज़ातियुनि जा माण्हू रहंदा आहिनि जीअं त हिंदु मुस्लिम जैन क्रिश्चन्स सभु जातियुनि जा रहंदा आहिनि सभिनि जो पेहनावो अलॻि अलॻि हूंदो आहे ऐं सभिनि जो खादे पीते जो बि हिसाबु किताबु अलॻि अलॻि रहंदो आ हर केर पंहिंजा त्योहार पंहिंजे हिसाब सां मल्हाईंदो आहे जंहिंमें की जीअं असांजो त्योहार में असांजो दीवाली ईंदी आहे होली ईंदी आहे रक्षाबंधन ईंदो आहे त सभु इहे असां पंहिंजे हिसाब सां मल्हाईंदा आहियूं अहिड़े नमूने मुस्लिम जा हिकिड़ा त्योहार ईंदा आहिनि ईद करे त्योहारु ईंदा आहिनि जंहिंमेंं उहे ईद मल्हाईंदा आहिनि ऐं पैंजे हिसाब सां रहंदा आहिनि असां जेके अगरि कहिड़ो विदेशी अचे थो त हुन खे असां सुठे नमूने पंहिंजे ज़ातियुनि जे बारे में ऐं पंहिंजे पेहनावे खाद पीत ऐं त्योहारु जे बारे में सुठे नमूने समझाए करे उन खे ॾेखारे सघंदा आहियूं त असां कीअं पाण में सभु गॾु मिली करे रही सघूं था पिया